जोंनि दानि थासारियाव ओनसोलनि ओनसोलाव जोंनि दानि ओनसोलाव सोलायस्लु बोथोरा आबाद मावनायाव गोबां गोहोम खोख्लैदों मानो होनोब्ला जों जेब्ला नांगौ बायदि समाव जों दै मोना जेब्ला जोंनो दैनि गोनांथि गैया अब्ला जों दैनि गोनांथियाथ' जोंनो अरायसम नांगौ बिनि सायावबो माब्लाबा जे नांगौ जखानि बारा जायो बिनि थाखायनो जोंनि मावनाय आबादनि सायाव जोबोदैनो गोहोम खोख्लैयो मानो होनोबोला माब्लाबा माब्लाबा ओरैबायदि अखा हायो जे जोंनो जिखिनि जा बायदि समाव एसेबांखिनि जोंनो दैनि गोनांथि गैया बेफोरबायदियाव गोबां दै जायोब्ला जोंनि आबादा खहा जायो आरो जों जेब्ला मा गोनां जायो जों दैनि गोनां जायो अब्ला बे समाव जों दैखौ मोननो हाया मानो होनोबा जों ओनसोलाव बा जोंनि बुहुमाव बेयाव दै बार अरनि सायाव जों जेब्लानो नांगौ अब्लानो जों मोननो हाया मानो होनोबा बेफोरो गासैबो आबहावानि सायाव जायो बेफोरखौ जों जेब्ला जोङो नांगौ जायो दै जेब्लानो जोङो दै नांगौ जायो अब्ला जों मोननो हायैनि जाहोनानो जाबाय जों बिफां लाइफांखौ सुबुं माहारियानो गोबां खहा खालामबाय बेफोरनि थाखायनो जोंनो जेब्ला दैनि गोनांथि जायो अब्ला जों मोननो हाया होननानै आं सानो आरो बेफोरनि जाहोनावनो जों जेब्ला नांगौ अब्ला दैनि गोनांथि जायो अब्ला जों मोनियावनो बोथोरा रानस्राव जायो बेफोरबायदियावनो आबादा खहा जायो आरो बारहुंखा सारन्थाइनि सायाव होननानै बुङोबोला बेफोरबायदि प्रब्लेम बा माबानि थाखायनो जोंनि बुहुमाव बार अन्थाइ बारहुंखा सारन्थाइफोरा माब्लाबा माब्लाबा ओरैबायदि गोब्राब फैयो बेफोरावबो जोंहा गोबां खहा जायो बेफोरजोंनो आबादारिफोरा मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेफोरावनो आबादारिफोरनि गोबां खहा जालाङो नांगौ समाव जोङो नांगौ बायदि जखानि जोङो दै मोना